जोंनि चिरां जिल्लायावहाय जेरै फार्स्ट मोननाय आबादफ्रानो जाबाय जेरै जों दैज्लां समाव माइ एबा माइ गायनानै जायो आरो बेफोर माइ गायनायावहाय जों जेरै जोंनि जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जेरै मोसौजों हालौयो आरो जाय एसे जेनेबा गो गोनां मानसिफोर बिसोर ट्रेक्टर बेफोरबायदिजो जोंनि माइ माइ फिल्डआव माइ दुब्लिफ्राव जों हालौनानै बेफोरबायदि माय गायनाय जायो आरो जेरै माइ गायखांनायन उनावहाय जों जेरै जोबोद जों गोबां आबाद मावनानै जायो बा मावनाय नुनो मोनो जेरै कपि फान्थाव टमेट' बानलु बेफोरबायदि गोबां एटसेट्रा बेफोरबादि नुनानै नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि गामि गामि गामिआरिफ्राव जों जों बेफोरखौ बांसिन नुनाय जायो जेरै हालुवाफोर जेरै गोरिब बिसोरबो मावनानै जानाय नुनो मोनो गोबां मैगं थाइगं गायनाय नुनो मोनो बे जोंनि गामिफ्रावहाय आरो बे मैगं थाइगं फाननानै जोङो जेन'बा जोंनि सं नख'रफोरखौ सालायलांनोबो हायो बेफोरबायदि गोबां जोंनि गामि गामि आरो जोंनि चिरां जिल्लाफ्राव नुनो मोननाय जायो